अ ए आं बुंदों ए नों कमल दखानदार ना बिबार फानग्रा आं नोंनाव मोनसे अर्डार हरनो नागिरदोंमोन हाय हाबा दंमोन आंहा नखराव बिबार गोनां जादों बिसिबां बिसबां थो लागोन बिबारा ओरैनो गारियाव साजायनाय अ अ अ मानि आं गेन्दा खौ ओरै जिं ओरै जिं सायद मोन्नैनि लागोन ओमफ्राय ओरै सिगाङाव खरआव गलाब पुलजों साजायनाय ओमफ्राय बै आवथ' गलाब पुलजों दिंखिया होफायो ना दिंखिया बायदि मोनसे पुल गैया होमबा आं पुल दं बेखौ साजाय खायो ना गलाब पुलजों बेखौ होफागोन बेखौ होफानानै मानि मोजां साजायना हरदो आरो हाबानि थ हाबायाथ' अ अ अ गारियाथ' बारा गिदिरा नङा बे बलेर'वानो जागोन बलेर'निबाथ' बलेर'निबा एसे गिदिर थांगोन ओमफ्राय खारनिबाथ' एसे खमजुरि जागोन नामा औ

एसेसो खम खालामदो होमबा फंबाय अननानै औ औ दा सिजेन जाबाय ना दे एसे खम खालामदो रेटखौ ओमब्ला आं जेब्लाखि बानायगोन ओयदिनखालि तारिकखौ उनाव अर्डार तारिकखौ उनाव हरसै नामा आंनिखौथ' नामखौ मिनिखि गयारि लिरो औ दे